मां पंहिंजे घर जो हींअर खर्च जो चिठो थो ठाहियां उनमें मूंखे जेके ज़रूरत शयूं आहिनि रोज़मरह जूं खाइण पीअण जियूं ऐं राशन पाणी जो भरण जूं जेके बि ज़रूरी आहिनि ॻाल्हियूं करे कंप्लीट पहिरीं उहे ज़रूरी कम करे पोइ मां ॾिसां थो लास्ट में ऐं मूंखे छा थो बचत थिए उन हिसाब सां वरी पोइ मूंखे मोबाइल बिल भरण जे लाइ मूंखे छा थो बचे उन हिसाब सां पोइ मां उहो खर्चे जो चिठो ठाहिणु चाहियां थो जीअं सभु ॻाल्हि उनमें फिट थी वञे